बच्चे हैं तो बेशर्म न नमस्ते भैया लखनऊ से वह लड़के का बड्डे करवाए तो उसमें वह है सामान ओमान केक ओक हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ और वह सब कुछ कुछ कुछ अगर मछली वगैरह तो नहीं बनता है हाँ ठीक ठीक हाँ

एसक्रीम ओसक्रीम सब मिल जाएगी ठीक ठीक ठीक तो ठीक हाँ ठीक ठीक तो तो परसों परसों काे तो हमकाे चाहिए हाँ दोनों मतलब जी हाँ थोड़ा पक्के में भी रहेगा और और परसों काम है जी कब जी जी जी ठीक ठीक तो हम परसों चार बजे तक आएँगे चार फोन हम कर देंगे नमस्ते ठीक ठीक ठीक भैया हम फोन कर देंगे चार बजे तक रेडी रहना ठीक